मां पंहिंजी सस खे वठी इलाज लाइ अहमदाबाद वई अम अहमदाबाद में कैंसर हॉस्पिटल हूंदो हुओ हूंदो आहे अॼ बि आए उहो हॉस्पिटल पर हुते छा आहे अस्पताल में ॾाढो अलॻि भाषा ॻाल्हाईंदा हुआ हुता जा माण्हू गुजराती पिया ॻाल्हाइनि भाषा सम्झ में सफ़ा न पई अचे उहे चवनि पिया कि मरीज़ खे चवंदा हुआ दर्जी हाणे मूंखे सम्झ में बि न हूंदो हुओ की कंहिंखे दर्जी केरु आहे या मरीज़ु छा चइबो आहे ऐं वरी हुते हिकु माण्हू चवंदा हुआ माड़े ते याने कहिड़ी मंज़िल ते वञिणो आहे कुझु सम्झ में न ईंदो हुओ खिल ख़ुशीअ सां हुननि खे पंहिंजो करे चवणो पवंदो हुओ की भई असां सिंधी आहियूं हिंदी बि आहियूं हिंदी बि ॻाल्हाईंदा आहियूं असांखे ॿुधायो की मंज़िल खे छा माड़े खे छा चइबो आहे और हुन खे खाटले याने छा थींदो आहे असां मूंखे डॉक्टर चइसि ॿ नंबर खाटले ते वञी सुमाइस त मूंखे सम्झ में न पोइ अचे खाटलो थींदो छा आहे वरी मां हुननि खे पंहिंजे प्यार सां चवां पई की खाटिले जो मतिलब छा थींदो आहे वरी डॉक्टर ॿुधाए पियो खाटिले जो मतिलब थींदो अथई की ॿिए पलंग ते वठी वञेसि ॿ नंबर जिते लिखियलु आहे